حکومتی اقدامات صحت کیئر کے شعبے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے صحت کیئر کے ایک اہم معیار زندگی کا حصہ ہے جو عوام کی صحت و بہتری کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مختلف طریقوں سے فراہم کی جاتی ہے حکومتیں اپنے ملک میں صحت کیئر کے شعبوں کو مزید ترقی دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتی ہیں جو معمولی عوام کی صحت کی بہتری اور صحتیابی کو فروغ دینے کے لیے کام آتی ہیں حکومتیں عموماً صحت کیئر کے لیے مالیت فراہم کرتی ہیں تاکہ صحتی خدمات مختلف طبقات اور معاشرتی گروہوں کے لیے دستیاب ہو سکیں یہ مالیت تو عموماً عوامی صحت کے مراکز کی ترقی ضروری دوائیوں کی فراہمی اور صحتی مداخلتوں کی مجموعی فراہمی کے لیے استعمال ہوتی ہے حکومتیں اپنی صحتی پروگرامات کے ذریعے بچوں بزرگوں اور خواتین کے لیے صحتی خدمات فراہم کرتی ہیں جیسے کہ ماں کی صحت کی دیکھ بھال بچوں کی ویکسنیشن اور عمومی بیماریوں سے بچاؤ علاوہ ازیں حکومتیں صحتی تعلیم و آگاہی کو بھی فروغ دیتی ہیں تاکہ عوام صحتی مسائل کے بارے میں مؤثر طریقے سے آگاہ ہوں اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات اختیار کریں یہ بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات اختیار کریں یہ تعلیم عوام کو بیماریوں کی پہچان مناسل بندی اور صحتی تدابیر کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے تحقیقات اور ترقی بھی ایک اہم جز ہے جس میں حکومتیں مالی اور علمی وسائل فراہم کرتی ہیں تاکہ نئی علاجی تراکیب ویکسنیشن اور دوائیوں کی ترقی کی جا سکے یہ تحقیقات صحتی مسائل کے حل کے لیے اہم ہیں اور عوام کے لیے نئے دوائیات دستیاب ہونے میں مدد فراہم کرتی ہیں حکومتی اقدامات کے ذریعے صحت کیئر کے شعبے میں ترقی اور بہتری آتی ہے جو عوام کے لیے صحت مند زندگی کے لیے اہم ہیں ان اقدامات کے ذریعے حکومتیں ملک میں عوامی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتی ہیں اور عوام کے صحتیاب ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے